साहाखौ फुदुङोबा माबायदिया गोथाव जायो सोरबा बा दै लाव लाव होनानै फुदुङो थावा बिदि दै लाव लाव होनानै फुदुङोबा साहाखौ गोथाव लोङोबा गाइखेर घन' होनानै साहाफातखौ सिनिजों सिनिजों गाइखेरजों होनानै दै एसेल' होनानै गोदौहोनानैसो मोजाङै फाग जाहोनानैसो साहा फाटखौ होनांगौ साहा रं होखांनानै गोबाव गोदौहोनानैसो लोंनांगौ लाव लाव फुदुङोबा थावा साहा साहाया गाइखेरखौ बुरजा होआलासिनो लाव लाव होनानै फुदुङोबाथ लोंनोबो थावनाय मोना आरो जुत जाया गोबाव फाग जाहोनानै फुदुंनानै माबायोबासो लोङोबासो साहाखौ रस गोनां गोथाव मोनो आङो बेनिफ्राय सोरबाबादि गाइखेरखौ एसेल' होनानै दै लाव लाव होनानै फुदुंनानै साहा रंखौ समान होफानानै फुदुङो ना बे साहाया थावा साहा गोथाव लोंनोबा गाइखेरखौ एसे बुरजा होनानै गोबाव गोदौ होदो ओमफ्राय साहा रं हरदो सिनि हरदो होनबासो साहाया गोदै गोथाव जायो घन' जायो जानला मोनला फुदुङोबा लाव दै लाव लाव होनानै फुदुंबा थावा साहाया साहा रंखौ थाब होयोबाबो गोसोम जायो साहाया फाग जाहोगोरनानैसो साहा रं होनांगौ गाइखेरजों दै एसेल' होनानै गाइखेरआव दैखौ एसेल' होनानै गाइखेरखौ बुरजा होनानै गोबाव गोदौहोनानैसो साहा रं होनांगौ होनबासो गोजा रं गोनां गोथाव जायो साहाया होनबासो गोथाव मोनो लोंनोबो मोजां मोनो आङो बिदि माबाबासो फुदुंबासो